जय झूलेलाल मां हिकु साड़ी वरिती दुकानवारे खां त उहा ॾाढी सुठी निकिती पोइ मां शादीअ में पाए वियसि ऐं कलर बि सुठो हुओ रंग खुलो खुलो त सभई मूंखां पुछनि पिया त हीअ साड़ी किथां वरिती अथई ॾाढी सुठी पई लॻे तूं ॾाढी हिन साड़ीअ में सुठी पई लॻीं ऐं घणे वरतई सुठो कलर हुओ ॾाढो जय झूलेलाल